भारत में भोजन शुद्ध और कई प्रकार के शाकाहारी मांसाहारी हैं लोकप्रिय आइटम मिथिला का पान मखान मछली है मसाले में हम लोग अपने हाथ का यूज करते हैं शिमला मिर्च हरी मिर्च आदि जो रोज़ जीवन में अपने अपने हाथों से बनाए जाते हैं और उपयोग में लाए जाते हैं दक्षिण भारत में मसालों का सबसे ज़्यादा खेती होती है उत्तर भारत में हरी सब्ज़ियों का सबसे ज़्यादा उत्पति होती है मसाले में रोज़ है हल्दी है प्याज है मिर्ची है सरसों है लहसुन है यह सब यूज किया जाता है हम लोग का लोकप्रिय आइटम आलू भुजिया आलू पराठा एवम् दाल भात यही सब आइटम है जो हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं और खाने में लोकप्रिय है मसालों में जो रोज़ यूज किया जाता है लहसुन है अदरक है हरी मिर्च है कई तरह के ऐसे मसाले बनाए जाते हैं जो सब्ज़ियाँ मनोरन्जन और स्वादिष्ट होते हैं भोजन में ज़्यादा सबसे लोकप्रिय हम लोगों को रोटी गेहूँ का चावल उसना चावल और गेहूँ की रोटी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है